کچھ دنوں پہلے ہی میں نے امیزون سے سونی کمپنی کا ہیڈ فون آڈر کیا تھا جو کہ اب کچھ دنوں میں میرے لیے صحیح نہیں ثابت ہو رہا ہے کیونکہ میں نے جس مقصد کے لیے اس کو آڈر کیا تھا وہ ان تمام چیزوں پر ان تمام پہلوؤں پر کام نہیں کر رہا ہے میں نے کچھ دنوں پہلے اس سے اس کی جو ساؤنڈ کوالیٹی ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے اس کا جو وائر ہے وہ لوز ہو گیا ہے چارجنگ میں بھی مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ جلدی چارج نہیں اٹھاتا ہے اور اسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا مجھے آج کل کرنا پڑ رہا ہے اور جس مقصد کے لیے میں نے اس ہیڈ فون کو آڈر کیا تھا وہ اس مقصد پہ یہ پورے طور پر اتر نہیں رہا ہے یہ اس کا آئیڈیا میں نے اپنی سہیلی سے لیا تھا جو کہ مجھے بہت صحیح لگا لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی یہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہے جتنا عرصہ میں نے چاہا تھا اس لحاظ سے یہ ہیڈ فون میرے لیے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے تو میرے لیے یہ ایک نیگیٹو ایکسپیرینس رہا ہے